आमच्या घरांत कसली परब आसूं किंवा कसलोय उत्सव आसूं आमी एक रॅसीपी एक तयार करता एक जेवण रांदता आनी त्या जेवणाचे नांव जावन आसा खतखतें तो एक व्हेज आयटम आसा आनी तो तयार करता जाल्यार आमकां खूब भाजयो जाय पडटा आनी तशेंच एक नाल्ल जाय पडटा थोडी करपाची आसल्यार एक नाल्ल किंवां चड करपाचे आसल्यार खूब नाल्ल जाय पडटा तर आमी ताजी कशें करून करप ती कृती पळोवया पयलीं म्हळ्यार आमी कितें करप चणे थोडें फुगोवंक घालचे पडटा एक स वरां सुमार तें फुगचें पडटा आनी तें फुगलें म्हणटकच कितें करप तें उकडूंक घालप उकडयले म्हणटगीर तें थोड्या ज्या उदकांत उकडो घालप आनी तेतूं कितें करप थोड्यो भाजयो चिरून घालप जश्यो की बटाट मागीर मोको फुलगोबी मागीर मुळ्ळी निरपणस आनीक बीट गाजर हेंच्यो थोड्यो फोडी चिरून घालप त्या चण्यांक घालप आनी त्यो फोड्यो उकडूंक दवरप आनी तेतूं थोडे मीठ घालप आनी त्यो उकडूंक दवरप मागीर त्यो उकडूंक दवरली म्हणटकच दुसरें सायडीच्यान कितें करप जर तुमकां थोडे खतखतें करपाचे आसल्यार एक नाल्ल फोडप ती सोय कातप आनी सय कातली म्हणटकच ती सय तळशीवप तळशीत तेन्ना कितें करप तळशीत तेन्ना आमी तेतूंक थोडे हळद घालप आनी थोडो मसालो घालप आनी ती तळशीवप तशेंच आनी दुसरें सामान तळशीपाचे म्हळ्यार कांदे एक कांदो घेवप कांदो चिरप तसोच तातूंक थोडे आलें घालप लसूण घालप थोडेशें तेतूंक बडीशेप घालप थोडी मिरयां कण घालप आनी तेयी तळशीवप मागीर ती जी आमी तळशिल्ली सय आसा आनी तश्योच जे कांदे मिरया कण बडीशेप आनीक मिरसांगो त्यो ज्यो तळशिल्यो आसा सुकी मिरसांगो तळशिल्यो आसा त्यो कितें करप तें सगळे सोय आनी तें मेळून मिक्सरा घालप मिक्सराक वाटप तें आनी मागीर ती मिरसांग तयार जाता मागीर एकदां भाजी उकडला काय पळोवप भाजी उकडून जाल जाल्यो काय आमी कितें करप तेतून जी मिरसांग आमी जी वाटलेली आसा ती घालप आनीक मागीर तेतूंक जाय जाल्यार आनी थोडो मसालो घालप

तशींच थोडे कांदे आनीक थोडी सासवां घालून आनी तेतूं थोडे करबेल घालून फोण्णी मारूं शकता आनी ती फोण्णी त्या केल्या खतखत्यांक घालपाची आनीक मागीर त्या जाले म्हणटकच खतखतो आयलो म्हणटकच तेतूंक थोडो एक टोमाटूय चिरून घालूंक शकता आनीक लास्ट जेन्ना चुली वयल्यान जे खतखतें जे आमी केल्ले तें जावचे पयलीं कितें करपाक जाय थोडीशी ओली कोथमीर आसल्यार चिरून घालपाची आनी मागीर मीठ बीन जाय जाल्यार थोडे घालपाचे टेस्ट करून पळोवपाचे आनी घालपाचे आनी मागीर अशे करून आमचें खतखतें तयार जाता